आतांच्या हितूक पोळोंक गेल्यार भुरगीं जाय तितलो खेळ खेळना पयलींची भुरगीं अशीं आसतालीं की फक्त खेळ खेळ खेळटालीं स्कुलांतल्यान सुटली खेळपाक वतालीं परत सांची खेळटालीं आतां फक्त हे मोबायल आसल्या कारणान सगळीं भुरगीं बसून आसता पूण खेळप म्हटल्यार खूब बरी गजाल तेतून आपलो घामूय वयता उदक भरपूर पियप जाता तशेंच फिजीकल मेंटली सारकें फ्रेश उरतात कसलोय खेळ खेळप हाजो अर्थ तुजो मेंटली तूं सारकें बरे तरेन उरता कसलेंय विचार आसले किंवां कसलेंय त्रास आसलें किंवां टेंन्शन आसलें ते खेळ्ळ्या खेळ्ळ्या नंतर थोडेशें तें पयस जाता